हिकु हफ़्तो पहिरों मां गोवा वियो हुउमि घुमण लाइ हुते मां समुंडु किनारे वेठो हुउमि ऐं ॿियां बि जाम माण्हू हुते आयलु हुआ घुमण लाइ ऐं उन्हनि मां जाम ॿार समुंड में वञी खेॾनि बि पिया ऐं हेतिरी देरि में हिकु वॾी लहर आई ऐं हिकु ॿार खे पाण सां गॾु अंदरि पाणी में खणी वई त मां हुन खे ॾिसी करे हुन खे बचाइण लाइ डुक पाती ऐं इहे त सुठो थियो की मूंखे सुठी तरह तरण ईंदो हुओ त मां हुन ॿार खे बचाए सघियमि ऐं जीअं उन ॿार खे बचायो त उन जा माउ पीउ ॾाढा ख़ुशि थी विया हुन जे माउ पीउ चयो की असांजे ॿार खे बि तरण सेखारियो त पोइ उन खां पोइ मां उन ॿार खे बि तरण सेखारियो जीअं पर पहिरों हुन खे थोरी तकलीफ़ियूं आहियूं त सिखण में छोकी हुन जो वजम वज़न ॾाढो हुओ पर धीरे धीरे हू सिखी वियो इहे हाणे उहो बि सुठी तरह तैरी सघंदो आहे